पंहिंजी संस्कृतीअ जी विरासत जी रखिया करण लाइ असां खे हमेशह सुठा पंहिंजा कार्यक्रम रखिणा खपनि सांस्कृतिक कार्यक्रम जलूस पंहिंजी भाषा में नाटक मंचनि ऐं पंहिंजा जेको बि इतिहासु रहियो आहे उन जो प्रोग्राम ॾियणु पंहिंजा ए जलूस कार्यक्रम सांस्कृतिक भॼन भॼन संध्या सभु कुझु पंहिंजे सिंधी भाषा में उप्रास लाइ करणु खपे ऐं जेतिरा बि पंहिंजा त्योहार था थियनि उन्हनि खे असां सिंधीअ में मल्हायूं सभु कठा थियऊं ॿारनि खे बि इहो सभु कुझु ॾेखारियूं त उहे बि ॾिसनि ऐं समुझनि